आमच्या क्षेत्रांत कोंकणी ही बोली भास उलयतात कोंकणीच्यो जायत्यो बाकिच्योय भासो आसात जशी भटी लोक उलयतात ती भटी भास ती कोंकणी आनी मराठी हितुंतलो मदली मिक्स पेडणे म्हालांत थोडीशी मालवणी टायप भास कोंकणी भास उलयतात सत्तरींत गेलो जाल्यार थंयची भास कोंकणीच पूण तिचो उच्चार मातसो वेगळो काणकोण जर गेलें आसत जाल्यार थंयची भास ही बाकिच्या कोंकणी परस आनी मातशी वेगळी पूण प्रामुख्यान फोंड्यां म्हावांतली भास जी आसा ती खरी कोंकणी अशें आमी समजतात शिक्षण आनी कामाचे निमतान लोक हळू हळू बाकिच्यो भाशा शिकपाक लागल्या आज जर पयलें आसत जाल्यार कामा धंद्यांक म्हाराष्ट्रांतले कर्नाटकांतले लोक खूब येतात आनी तेंचेकडेन उलयतलो जाल्यार तेंचे भाशेन उलोवचें पडटा ना तर हिंदी भाशेन उलोवचें पडटा कर्नाटकांतले खुबशे कामगारां खातीर कन्नड भाशेंत हळू हळू संवाद सादपाक लोक शिकिल्ले आसा मराठी तर हांगासल्ल्या शिक्षणांतल्यानूच प्राथ्मीक शिक्षण मराठींतल्यान आसले कारणांत ती सहजपणान सगळ्यांक येता आयच्या तरणाटी पिळगेचो जर विचार केलो आसत जाल्यार आपली भास उलोवपाक तांकां थोडीशी लज दिसता इंग्लीश फाडफाड उलयलो की तांकां मातशें वोर्र दिसता पूण हळू हळू करून खबर आशिल्ल्या लोकांनी जर ती उलोवपाक सुरवात केली आसत जाल्यार तेंकांय दिसता ना आं ही म्हजी भास आणी ती उलोवपाक जाय आणी अशे यत्नूय जायते जाण करतात